بچپن کی سب سے خوبصورت یادوں میں سے ایک سفر کی یاد ضرور ہے میں جب چھوٹا تھا تو گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے نانی کے گھر جایا کرتا تھا جو ایک خوبصورت سے گاؤں میں واقع تھا ہم بس سے جاتے تھے اور وہ لمبا سفر میرے لیے ایک ایڈوینچر کی طرح ہوتا تھا راستے میں کھڑکی سے باہر دیکھنا کھیتوں درختوں اور چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کو دیکھ کر خوش ہونا یہ سب بہت یاد آتا ہے گاؤں پہنچنے پر ٹھنڈی ہوائیں کھلے میدان اور ندی کنارے کی سیر بہت مزہ دیتی تھی سب کزنس کے ساتھ مل کر کھیلنا آم کے پیڑوں پر چڑھنا اور رات کو دادی کی کہانیاں سننا یہ سب بچپن کے ناقابل فراموش یادیں ہیں عام طور پر ہم ننہال یا پھر کسی قریبی مذہبی مقام پر جاتے تھے جیسے مندر یا درگاہ ان سفرات میں نہ صرف گھومنے کا شوق پورا ہوتا تھا بلکہ اپنے خاندان اور روایات سے جڑنے کا موقع بھی ملتا تھا آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے تو ایک میٹھی سی مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے